हमरा बागवानी करएमे बड नीक लागैत छै हम अपन बाग बगीचामे ढ़ेर प्रकारके गाछ वृक्ष लगेले छियै जकरामे गुलाब गेंदा गुड़हल यहाँतक की हम साग सब्जी भी लगेले छियै जेकरामे हम समय समय पर पानि देइ छियै माटी मिट्टी दए छियै आओर जरूरत परै पे दवाइ भी दए छियै जेकी जेकी हम फूल फूल फूल पत्तीसँ फूल पत्तीसँ हरा भरा लगैत छै हमर हमर बगीचा औ